میں مختلف موسم میں جیسے کہ دو تین طرح کا موسم ہوتا ہے یا چار طرح کا جو ہو گرمی سگدی برسات تو گرمی میں گرمی لگتی ہے تو جنگل چلے جاتے ہیں اور باغ میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں پہ مطلب ٹھنڈا لگتا ہے اور سہی لگتا ہے گھر سے سہی رہتا ہے ادھر باغ واغ میں گرمی کے موسم میں تو یہی سہی رہتا ہے کہ نیچورل ہوا کھاؤ اور

برسات میں بھیگنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اور موسم بدلتے ہیں کہیں جانا بھی ہوتا ہے نانی گھر تو وہاں جا کے اچھا لگتا ہے اور موسم بدلتے رہتا ہے تو سہی لگتا ہے کبھی برسات کبھی گرمی کبھی سردی سہی اپنے جگہ جو بڑھیا ہے اور ہر چیز میں سہی لگتا ہے